مجھے جیسے سب سے زیادہ فرائی پسند ہے کیونکہ اس میں ایک الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے فرائی میں وہ چپاتی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے اور بنا روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے بنا چپاتی کے ساتھ اور گوبھی پسند ہے مجھے کیونکہ وہ گوبھی میں کھاتا ہوں بہت شوق سے کھاتا ہوں اور کھچڑی کے ساتھ گوبھی پسند ہے کیونکہ وہ کھچڑی اور گوبھی کا میل ہے دونوں کا ایک ساتھ کباب پسند ہے کباب رول پسند ہے اور فاسٹ فوڈ میں جیسے مجھے تھوڑا پیزا وغیرہ پسند ہے جو کیونکہ پیزا ایک الگ ہی ٹیسٹ دیتا ہے ایک الگ ہی ذائقہ دیتا ہے